नमस्ते आपसे निवेदन है जो हम बुक ले गए थे उसी को आप वापस लीजिए

आपसे निवेदन है ले लीजिए या तो कर लीजिए तो हम कैसे करेंगे कुछ समझ के कर दीजिए तो हमको दूसरे हमको दूसरे कक्षा के बुक दे दीजिए तो हमको दूसरी बुक दे दीजिए ना जो कक्षा चार की है दे दीजिए दे दीजिए लेकिन कम पैसा काटना ऐसा नहीं होता है पैसा काटने के लिए हर दुकान ऐसे करेगा कहाँ जाएँगे हम नहीं जान पाते थे ना हम सोचते यही लगेगा लेकिन दूसरे कक्षा के चाहते थे ग़लती से आपके हियाँ से बुक वह चला गया दे दीजिए जिस कक्षा के चाहिए लेकिन जो कक्षा के चाहते हैं वही कक्षा का मिलेगा ना फिर मेरा मत काटिए दे दीजिए हम कहाँ पाएँगे फिर पैसा हम नहीं जानते थे ना आपसे निवेदन कर रहे हैं आप निवेदन कर रहे हैं दे दीजिए जितने पर दिए थीं पेंसिल ओंसिल मिलेगी दे दीजिए लेकिन पैसा मत काटना दे दीजिए अभी आएँगे शाम को शाम को तीन चार बजे ठीक है लेकिन इतना घाम है हाँ कुछ समझ के दे देना